हांवें तुमच्या शाॅपिंग सायटी वेल्यान जो प्रोटाक्ट ऑर्डर केल्लो तो म्हाका पुराय पिनिल्लो मेळ्ळा तशेंच म्हाका तो प्रोडाक्ट उसरां मेळ्ळा आनी जो डिल्हीवरी बाॅय आयिल्लो ताची वागणूक सामकी बरी नाशिल्ली म्हाका तुमची सर्वीस आनी डिल्हीवरी मात्तूय आवडिल्ली ना ताका लागून हांव तो प्रोडाक्ट परत करतां